مذہب انسان کی روحانی اخلاقی اور معاشرتی تربیت کا اہم ذریعہ ہے نہ صرف عبادات کا نظام دیتا ہے بلکہ انسان کو زندگی گزارنے کا ایک مکمل منظم اور با اخلاق راستہ بھی دکھاتا ہے میں اسلام مذہب کو مانتا ہوں جو توحید اخوت عدل رحمت اور صبر کا پیغام دیتا ہے اسلام میں مذہبی عبادات کے ساتھ ساتھ انسانی فلاح ہمدردی اور سچائی کو بھی مرکزی مقام حاصل ہے اسلام میں دو بڑی عیدیں منائی جاتی ہیں عیدالفطر اور عید الاضحیٰ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے یہ روز داروں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام اور خوشی کا دن ہوتا ہے اس دن مسلمان نمازیں عید ادا کرتے ہیں غریبوں کو فطرہ دیتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں عید الاضحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ذو الحجہ کی دسویں تاریخ کو منائی جاتی ہے جس میں مسلمان جانور قربان کرتے ہیں اور اس گوشت کو رشتتے داروں محتاجوں اور اہل خانہ میں تقسیم کرتے ہیں عید کا مقصد صرف خوشیاں منانا نہیں بلکہ شکر گزاری ایثار تقوی اور سماجی بھلائی کا درس دینا ہے